हॅलो आं काका हां हॅलो काका म्हागे मरे आ किदें आमगे म्हागेले चेडूं मरे एक ते राखणदाराचेर एसायमेंट करपा करता तेन्ना म्हाका मात्शें तें राखणदाराची सगळी अशी म्हायती जाय आशिल्ली साकवाळे ती साखवाळेच्यो राखणदार साखळ्या तेची मातशी म्हाका म्हायती जाय आशिल्ली ती मातशी तुमी म्हाका सांगपा शकता हय प्रोजेक्ट आसा आं हय आं आं बरें तुमकां किदें खबर आसा तेंच सांगा न्ही काका आं आं आं आं हां आं आं हां

आं आं आं

कोण शेणल्या तांकां घरा व्हरून पावता आं

आं हां आं आं आं हां हां

आं आहां आं आहां आं हां आं हय हय

मदल्या वाड्यार आं हय ना ना ना दिवप आ हां आनी आतां हे एक एक वाठाराचे जाले आनी आख्खे आमचे फूल गोंयचो असो राखणदार कोण असो खबर आसा काका तुमकां आं आं

दुसरो आसलो हय हय आं हा हा आं आं हां सगळ्यांचे राखता आं आं म्हणजे आनी देव बरें करूं काका हे सांगता चेडवाक म्हाज्या आं हय आनी तेगेले एसायमेंट बरो आ हा हय हय आं चल बरें आ बरें बरें आ सांगता आं काका बरें आ बरें बरें आ